हाँ मैम आप गनपत एजेंसी से बोल रहें हैं मैम हमें इंदौर से ओंकारेश्वर जाना है सो उसका हम आठ आठ लोग हैं आपका वो बता सकते हैं कितना चार्ज लगेगा और एक बस चाहिए हमें जैसे आठ लोग बताया मैम हम ने येस हाँ जैसे हमें अच्छा चाहिए मतलब इतने आठ लोग अच्छे से मतलब सोने वाली व्यवस्था भी चाहिए और अच्छा बस बड़ा होना चहिए और जैसे खाने पीने की व्यवस्था भी जैसे हम खा खाना खाते हैं तो उस में जगह ज़्यादा होनी चाहिए और बजट भी थोड़ा अच्छे मतलब सही बजट में हो वैसा आप बता दीजिए

हाँ कितना बजट कितना बजट रहता है वैसे आपका मतलब कितने में देते हो आप

नहीं मैम बीस तो नहीं कर पाएंगे हम नहीं नहीं मैम आप चार्ज ज़्यादा बोल रहें हैं लेकिन आप पंद्रह ले लेना और पंद्रह हज़ार आप थोड़ा देखो हो जाएगा नहीं मैम आप देखो थोड़ा सा ठीक है आप सोलह हज़ार ले लेना ओके हमें जाना है पच्चीस तारीख़ को ये तीन दिन की रहेगी और हमें जैसे उधर से अगर अच्छा लगा तो हम और कहीं भी जाना चाहेंगे घूमने जैसे तीन से पाँच दिन अगर ऊपर हो जाए तो कोई इशु तो नहीं है अलग से उस में नहीं होगा अलग से कितना हो जाएगा वैसे अगर हम जाना चाहें तो पर डे का पाँच आप ज़्यादा ले रहे हो ओके मैम ऐसा कुछ नहीं होगा लेकिन आप बजट थोड़ा अच्छे से ले लीजिए मतलब सोलह है तो सोलह ले लीजिए आप सोलह हज़ार ओके जैसे हम जाना चाहेंगे तो जाएँगे ओके मैम ओके थैंक यू मैम ओक ओके थैंक यू मैम